हां पसंद ऐ मिगी ट्रैकिंग ककरनां और बड़ा पसंद ऐ अस बड़े सारे ग्रुपस कन्नैं बी जन्ने आं ट्रैकिंग आस्तै काफी सारी तीर्थ जात्तरा और खास करियै अस पसंद करनें आं अपनी फैमली कन्नैं अस अपनी फैमली गै जन्ने आं जिन्नी बी फैमली ऐ गड्डी करी लेआ जां अपनी अपनी गड्डी पर चलिये और बड़े सारे तीर्थें पर जाइयै और इयां बी जियां कि साढ़ी बैष्णो देवी माता ऐ बड़ी वारी साढ़ी जम्मू दी डोगरें दी पैह्चान ऐ बैष्णो देवी और इत्थें अस तकरीबन तकरीबन जंदे रौह्नें आं ओह्दे बाद काफी सारें तीर्थें पर जानें दा मौका मिलेआ जादा ट्रैकिंग करनें दा टाईम मिलेआ जियां के सारियां माता ज्वाली जी चिंतपुर्नी कांगड़ा नैना देवी सब जगाह् जिन्नियां बी साढ़ियां शक्तियां नै सब जगह् असैं कोशिश कीती ऐ उध्दर सिध्दे दी जगाह् ऐ काफी उध्दर जानें दा मौका मिलेआ ओह्दे बाद मनी महेश बी इक बारी अस गे लेकिन काफी सारा समें लग्गेआ अस अध्दे रस्ते च पुज्जे उत्थुआं लग्गेआ कि काफी सफर जेह्ड़ा बड़ा मुश्किल ऐ और साह्नू सायद उत्थूंम बापस आना पेआ कि के उध्दर दी असलै जेह्ड़ी ट्रांस्पोटेशन ही उस बेल्ले दा जेह्ड़ा रोड़ हा ओह् इतनां अच्छा नी हा अज्ज कल ते काफी सारा हर जगाह् बड़ी अमैंडमैंट होई दी ऐ बड़ा जादा जिस बी तीर्थ पर तुस चली जागेओ उत्थें गै तुसेंगी बड़ा अच्छा मिलग इस सरकार नै काफी सारी चेंजिस आइयां ओह्दे कन्नैं काफी सारे बदलाव आए और अच्छा लगदा ऐ जियां हून पिच्चें जेह् साढ़ा इक अस गेदे हे ट्रैकिंग उप्पर साढ़ा बाह्रां तेरां दिन दा टूर हा दो ज्हार उन्नी च बी अस गे उद्दर अच्चे तीर्थ स्थान न जियां गेआ दी बणारस काशी चित्तरकूट उध्दर बी काफी सारी जगाह् अस घूमी आए और बड़ा अच्छा लग्गेआ और जियां कि इस बेल्लै अयोध्य जी बड़ा अच्छा कम्म राम मन्दर जां बनें और बड़ा अच्छा लग्गेआ उत्थें जाइयै दर्शन कीते भगवान दे और एह् जेह्की ट्रैकिंग ऐ जियां धार्मिक जगाह् पर जाइयै बड़ा अच्चा लगदा और अज़ें तक्कर अस अमरनाथ नी जाई सके एह् ते अनपार्चूनेट साढ़ा इक बैडलक ऐ कोशिश करगे कि भगवान साढ़ा भोलेनाथ साह्नू जरूर इत्थें सद्दन और मनी महेश जाइयै अस अध्दे रस्ते चा दे बापस आए दे लेकिन एह् ऐ कि सुद्दमाहदेव जियां साढ़ियां अच्छियां जगां न और हरिदवार जियां नीलकंठ ऐंड़ फिर हरि दवार बी काफी सारे ट्रैकिंग जियां मनसा देवी ऐ फिर माता चंडी फिर होर काफी सारियां जगांह् अस घूमी आए प्रयागराज फिर काशी विशवनाथ अयोध्या जी बनीरस मतलव काफी सारियां जेह्ड़ियां बी अच्छियां जगह हियां मिगी काफी जादा पसंद आंदा ट्रैकिंग करनां लेकिन जादा कोला दा जादा जेह्के अध्यात्मिक स्थान उत्थें जाना मिगी जेह्का बड़ा पसंद ऐ और अस अपनी फैमली कन्नैं जन्नें आं और बड़ा अच्छा लगदा ऐ क्योंकि साढ़ी पैह्चान ऐ साढ़ी मतलव इक डोगरें दी साढ़ा जेह्ड़ा हिन्दू संस्कृति ऐ हिन्दोस्तान दी एह् पैह्चान ऐ साढ़े धार्मिक स्थानें कन्नैं गै और काफी सारे लोग कि के अस बड़े भाग्यशाली आं कि जेहड़े अस भारत देश दे रौह्नें आह्ले आं और खासकर जम्मू च रौह्नें आह्ले आं डुग्हगर भासा गी जाननें आह्ले आं और डोगरें च रौह्नें आह्ले आं और काफी सारे तीर्थ स्थान साढ़े जम्मू च नै जियां बाबा झिड़ी जियां फिर जियां साढ़े इद्धर बड़े सारे तीर्थ स्थान साढ़े डोगरें दे अस जित्थें बड़ा जादा पसंद करनें आं जाना और बड़ा अच्छा लगदा ऐ स्हानू डोगरे होइयै डोगरी गी प्रमोट करचै और जम्मू दे जिन्नें बी तीर्थ स्थान नै साढ़े डोगरें दे असैं उत्थें जाना चाही दा और बड़ा पसंद ऐ मिगी ट्रैकिंग करनां और मिगी बड़ा अच्छा लगदा कि क एह् साढ़ी पैह्चान ऐ साढ़े डोगरें दी पैह्चान ऐ और मेरा खासकरियै जेह्ड़ा मेरा अपनां इंट्रस्ट ऐ मेरी जेह्ड़ी रुची ऐ ट्रैकिंग च ओह् बड़ी जादा ऐ इस्सै पर ऐ कि अस जादा कोला दा जादा तीर्थ जात्तरा क जादा कोला दा जादा तीर्थ स्थानें पर जाइयै अस भगवान दे दर्शन करचै और साह्नू पैह्चन होआ साढ़े देवी देवतें दी और कोशिश इयै करगे कि अस इश्वर दे कन्नैं जुड़े रौह्चै